म्हाजी चॅलेंजींग हायक म्हळ्यार ज्या हांवें केदारनाथ गेल्लो पळय ती एक म्हाका चॅलेंजींग कशी दिसली कारण गोंयांत इतले व्हडले अशे माउंटन्स नात जाका तूं अशें चड ट्रॅकिंग करचें पडटा बट केदारनाथ एक बावीस किलोमिटर ट्रॅक करचो पडलो आनी चॅलेंजींग म्हळ्यार तिंगा क्लायमेट अशें आमकां फेवरेबल आसना तरी पूण आसतना तें चलप तिंगा आनी मैन गजाल म्हटल्यार चलता चलता तांगा ऑक्सिजन कमी कशें दिसपाक लागता आनी इतलें चडप गोंयकारांनी चडप म्हणल्यार खूब अशें कठीण कशें दिसलें पूण एक बरी गजाल आशिल्ली की तूं स्वता इतलो चलून एक तुजें ड्रिम अशें सक्सेस जालें